نوزائیدہ بچوں کو صاف اور صحت مند ماحول دینا ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے انہیں آسانی سے انفیکشن ہو سکتا ہے اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے گھر کی صفائی کریں روزانہ گھر کو صاف کیا جاتا ہے خاص کر وہ جگہ جگہ جہاں بچہ سوتا ہے بیڈ شیٹس کپڑے اور فرش ہمیشہ صاف اور جرمز فری رکھنے کی کوشش کریں ہاتھ دھوئیں بچے کو چھونے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا ضروری ہوتا ہے اس سے جرمز کا ٹرانسمیشن رکتا ہے مہمانوں سے احتیاط اگر کوئی مہمان زیادہ بیمار ہو تو انہیں بچا بچے کے پاس آنے سے روکا جاتا ہے باقی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ دھوئیں اور صفائی کا خیال رکھیں بچے کا سامان الگ رکھیں نوزائدہ بچہ جو ہوتا ہے نوزیادہ بچے کے کپڑے بوٹلس ٹاولس وغیرہ دوسروں کے سامان سے الگ رکھیں ان کا سامان الگ رکھنا بھی بہت ضروری ہے